कनिको छै तऽ मधुर छै आओर एक बेरके बात हइ हमर नानाजी अएलथिन हमराके यहाँ तऽ हमसब कहलिए नानाजी अपने की लएली अइ तऽ लड्डू निकाललखिन लड्डू निकाललखिन तऽ लड्डूके सँख्या कम रहनि आओर हमसब परिवार हमर सबके बड़ हइ न्यूक्लियर फैमिली नहि हइ हमर जॉइन्ट फैमिली हइ हम कहलिए कि नानाजी एतना लड्डूसँ तऽ काम नहि चलतै हमरा सबके तऽ ओ हँसै लगलथिन आओर सञ्जोगसँ हमर ममहारा जे भेल ओ नेपालेमे तऽ हमसब इण्डियाकेवासी तऽ हम कहलिए ई तऽ ठीक बात नहि भेल तब नानाजी हँसै लगलथिन कहै छथिन कि कनिके छै तऽ मधुर छै तऽ हम कहलिए तऽ एकर मतलब कि भेल ओ कहलथिन ई भगवानके प्रसादी छै आओर हम सनेश तऽ नहि ला पाइली हइ लेकिन भगवानके प्रसादी अहाँ खाएब तऽ ओकर एगो अलग स्वाद भऽ जाइ छै आओर लड्डू तऽ दोकानेपरके छै लेकिन ओकर टेस्ट बदलि जाइ छै तऽ हमसब कहली कि अच्छा तनिके खाकऽ देखू सहीमे तनिका तनिका खएली तऽ सब आदमी बाँटिके खएली तऽ अच्छा लागल तब तनिका तनिका खएली ओहि लागी अच्छा लागल कि भगवानपर चढ़ाएल रहै ओहिके लेल अच्छा लागल नानाजीके बातमे दम रहै तऽ इएह कहै कि ई कहावत हमरा आइ तक याद हइ